सिरां जिल्लायाव माखासे दावबायारि खाबुफोर दं जेरैहाय साहाजों नायोब्ला दादगारि जायगायाव बेयावनो फिकनिक सिफर्थआवनो गोबां मानसिफ्रा दावबायनो फैयो मोनाबिलि फिकनिक सिफर्थ जायनि नामा मोनाबिलि आरो जेरै आइ रिभार खाथियाव दं जोंना आइ फ'वालि फिकनिक सिफर्थ आरो दङ जोंना ओरै लावथि लावहाथि जेराव गोबां सुबुंफ्रा फिकनिक जायो बेराय हैयो आरो बेजों लोगोसे दङ जोंहा हाग्रामा ब्राइद जेरावहाय गोबां बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुरफोर आरो बेजों लोगोसे गोबां मानसिफोरानो बेयाव बेराय हैयो आरो रंजानायखौ बिथांमोना खाबु लाहैयो आरो बे खाबुनि बे गोबां बेरायनायनि खाबुफोरनि थाखाय बिथांमोना बेरायनो हाथाव बेफोरबादि जायगा बेरायहैयो आरो फिकनिक जाहैयो बिथांमोना आरो बेजों माखासे थाफानाय जेंनाफोरबो दं जेरै बेफोरबायदि फिकनिक सिफर्थ आरो बेफोरबादि बेरायग्रा लामानि बेफोरबादि बेरायग्रा जायगाफोरा मोजां जाया माने मोजां नङा बाला आन्थाइ बेफोरबादि गाज्रि लामाफ्रा जायो आरो आरो बिजों लोगोसे बेफोरबादि बेरायग्रा जायगायाव सिरां जिल्लानि बेरायग्रा जायगायाव बांसिन जानाय सोबनाय लोंनायफ्रा बारा जायो बेजों लोगोसे सेंग्रा सिख्ला बेरायनाया बारा जायो आरो बेफोरखौ माखासे समाव होबथा नांगौनिबो आरो होबथानांगौबो जायो